हँ हैलो हँ बाजू हँ अच्छा हँ भऽ जेतै ने कतबे बच्चाके सिलयबै हँ ढेर अछि ने तऽ हम दस टा पन्द्रह टा बच्चाके डेली सी कऽ दऽ देब हँ हँ बच्चासभ जे अहाँके इसकुलमे यए नए जे साइजके सिलयबै ने बच्चा सभकेँ आबि कऽ एक टा तऽ नापी दिलबय पड़त बुझलियै नापी दिलाय देबै ने तऽ उएह नापीसँ हम्मे बच्चा सभके एक इंची कम बेस कए कऽ हम सी देब आ दू सए रुपैआ सेट लागत सिलाइ ह्म्म बच्चाके दू सए रुपैआ सेट लागत सिलाइ हम प्रत्येक दिन दस बारहके हम सी कऽ दऽ देब जी नहि बुझलियै तऽ सिलाइ मशीन छोड़ि कऽ यदि जयबै ने तऽ आओर सभ कस्टमर आबै छै तऽ अहाँ जे साइजके मानि लिअ इसकुलके जे छै वन क्लास टू क्लास जे सभ साइजके मानि लिअ अहाँके आबैए कपड़ा सिलबयके वास्ते अहाँ जे साइजके सिलयबै एकटा मात्र विद्यार्थीके लओनाइ छै नहि बुझलियै आ लड़किएके यदि देबै कपड़ा तऽ लड़कीकेँ एक टाकेँ लड़कीकेँ लऽ आयब आ एकटा लड़काकेँ लेने आयब आ दुनू गर नापी कए कऽ उएह साइजसँ हम्मे सी कऽ दऽ देब हँ हँ हँ ड्रेस हम नीक देब कपड़ा जे छै नए कपड़ा दोकानसँ जे ड्रेस अहाँके इसकुलमे चलैए तऽ ओ कपड़ा जे सम्पर्क कए कऽ कपड़ा ओ रङ्गके जे छै ड्रेसके अहाँकेँ दिअ पड़त हम अपन सिलाइ जे छै ने हम अपन सिलाइ जे छै दू सए रुपैआ सेट लेब हम सी कऽ दए देब आ हँ हँ जे ड्रेस अहाँके चलि रहल यए चलत तऽ ओ कपड़ा आनि कऽ निचला मानि लिअ ब्लू चाही या ह्वाइट चाही ऊपरवला चाहे आसमानी चाही

हँ हँ हँ हमर चलत